وہ شخص جو اپنی گلوكاری كو بہتر كرنا چاہتا ہے یا اپنی گلوكاری میں مہارت حاصل كرنا چاہتا ہے اس كو میں كچھ اہم مشورے دینا چاہوں گا جیسے روز صبح جلدی اٹھ كر دو یا تین گھنٹے ریاض كرے ایسا كھانا نہ كھائے جس سے آواز خراب ہوتی ہے ایسا كھانا كھائے جس سے آواز اچھی ہوتی ہے روزانہ گانے سنے تاكہ اس كو یہ پتہ چل سكے كس طرح كے گانے گائے جاتے ہیں ایک اچھے استاد كی شاگردی اختیار كرے سروں پر پكڑ مضبوط كرے فاسٹ فوڈ اور آئلی كھانا كھانے سے بچے اگر وہ ان سب باتوں پر عمل كرتا ہے تو یقیناً اس كی آواز اچھی ہو جائے گی اور اس كی گلوكاری بہتر ہو جائے گی